ہیلو فلپ کاٹ کسٹمر کیئر سے بات کر رہیں کیا ارے ایکچولی میں نے آپ کے یہاں سے پچھلے ہفتے ہی ایک ہیڈ فون منگوایا تھا جوکہ مجھے پرسوں مل گیا تھا جی وہ مجھے واپس کروانا ہے کیوںکہ شاید اس کے ساؤنڈ میں کچھ پرابلم آ رہی ہے میرے کان بہت درد کرنے لگ جاتے ہیں اس سے پتا نہیں کیوں اور میرا آڈر نمبر فائیو ٹو ون سکس نائن ٹو تھری فائیو ہے جی مجھے واپس کروانا ہے آپ اسے واپس کر لیں اور میری اکاؤنٹ میں میری پیمنٹ ڈال دیں جو میں نے پیمنٹ کی تھی آپ کو وہ میری اسی نمبر پر جس اکاؤنٹ سے میں نے آپ کو پیمنٹ کی تھی اسی اکاؤنٹ میں ڈال دیں جی جی واپس کروا لیں آپ اوکے تھینک یو